हम अपनी फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता को सुधार करने के लिए अनेक प्रकार के तकनीकों का उपयोग करते हैं लेकिन उनके ऊपर कुछ विशेष प्रकार से हम जैविक रूप से खेती करते हैं जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचा अच्छे से अच्छा खाद खाद्य इस्तेमाल करते हैं जो पशुओं से मिलकर तथा गोबर से मिलकर बना होता है कृत्रिम खाद का उपयोग करते हैं पर्यावरणिक खाद का उपयोग करते हैं जो भूमि को भूमि को भी हानि ना पहुँचावे तथा फसल को उत्पाद गुणवत्ता में सुधार हो तथा अच्छी से अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हम आधुनिक ज्यादा प्रयोग तकनीको का उपयोग नहीं करते पौराणिक तकनीको का उपयोग ज़्यादा करते हैं तथा फसल को अच्छी पैदावार हो तथा गुणवत्ता में सुधार आए